اردو زبان بہت پیاری زبان ہے مقامی تجارت اور ویاپاریوں میں پہلے اردو زبان کا استعمال کیا جاتا تھا اور وہ سننے میں بھی بہت اچھی لگتی تھی لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے اردو زبان ختم ہوتی جا رہی ہے اور اس کے ذمہ دار ہم لوگ خود ہیں اب ہم لوگ بھوجپوری اور ہندی میں بات کر رہے ہیں اور اپنے زبان کو بھول رہے ہیں اس لیے ایک بار میں دکان پہ گیا تھا ایک بار میں کسی دکان پہ گیا تو وہاں ایک دکاندار کو میں نے اردو میں جب زواب دیا تو اس نے اچھے سے ہم کو بولا کہ اور ہم کو بہت اچھا لگا پھر اس کے بعد ہم نے اس دکاندار کو سلام کیا اور اس نے ہم سے اردو میں بات کی ہم کو یہ سن کر بہت اچھا لگا اب ہم لوگ کے اندر یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی زبان اردو کو دھیرے دھیرے ختم کرتے جا رہے ہیں اور ہندی اور مھلی میں بات کر رہے ہیں اردو زبان بہت پیاری زبان ہے ہم لوگ اپنی زبان اردو کو سب سے آگے پہنچانے کا کام کر سکتے ہیں اس لیے آپ آپ اور ہم سب مل کر اردو زبان کو بہت اچھی طریقے سے سمجھے اور اردو ہی بولے نہ کہ ہندی متھلی یا کوئی کوئی بھی بھاشا پریوگ کرے اس لیے آج سے ہم لوگ اردو کے علاوہ کوئی زبان میں بھی بات نہیں کریں گے ٹھیک ہے بعد اور اردو زبان بہت پیاری زبان ہے اردو سے بہتر کوئی زبان ہی نہیں ہے